بہار میں کافی ایسے عذائب گھر ہیں میوزیمس ہیں جہاں عذیب و غریب چیزیں اکثر مل جاتی ہیں اور پرانی سی پرانی چیجیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے ویسے اگر اتہاس کی بات کریں تو ایک بہت پرانا اتہاس ہمارے بہار سے جڑا ہوا ہے اور اس پرانی چیزوں کو ہی دیکھنے کے لیے ایک میوزیم بنایا جاتا ہے جس میوجیم میں جو ہے ایسی ایسی چیز کو آج بھی جندہ رکھا گیا دیا ہے تمام جگہ کے لوگ ہمارے بہار آتے ہیں اور بہار کی میوزیمس چاہے وہ سورج نارائن سنگھ میوزیم ہو چاہے نارادا میوزیم ہو چاہے گیا میوزیمس ہو اس طرح کے جو میوزیمس ہیں یہ کافی مشہور میوزیم میں سے پائے جاتے ہیں اور دوسرے اسٹیٹس کے لوگ بھی ہمارے راج میں آتے ہیں ہمارے بہار آتے ہیں اور اس میوزیم میں پائے جانے والے عجیب و غریب چیز اور پرانی سی پرانی یادا جو ہیں یادیں دیکھنے کو تاجہ ہو جاتی ہیں میں اپنے آپ میں کافی خوس ہوں کہ ہمارے بہار میں ایسے میوزیم میں جانے کے بعد میں جب اپنے بیتے ہوئے چیزوں کو دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں پرانے اتہاس کو آج بھی زندہ محسوس کرتا ہوں اور میں ہی نہیں جو بھی علم سے واسطہ رکھتے ہیں اور جو بھی اس میوزیم میں جاتے ہیں ان کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے میرے خیال سے